मेरा कोई भी कुक बुक या फूड ब्लॉक नहीं है ना ही मैं किसी को फॉलो करके खाना बनाता हूँ हाँ मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक़ रहा है मैंने घर पर ही देखा है कई होटलों में भी मैने काम किया है तो मुझे बहुत तरह के खाने बनाना आते हैं इसलिए मैं खुद ही सीखा हूँ और कुछ दुकानों पर सीखा हूँ इसलिए बहुत तरीके की मुझे खाना बनाना आता है इंडियन वेज नॉन वेज चाइनीज़ बहुत सारी डिशें बना लेता हूँ लेकिन मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता हूँ ना ही मैने कोई बुक पढ़ी है ना यूट्यूब से सीखा है मैं खुद ही अपने आप बनाता हूँ घर पर ही बनाता हूँ खुद भी खाता हूँ और अपने घर वालों को अपने दोस्तों को खिलाता हूँ अपने परिवार वालों को खिलाता हूँ